دیکھیے کھیل کے بارے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کھیل انسان کو لائف میں سب سے ضروری ہے جتنا انسان کے لیے پڑھائی ضروری ہے اش شے کئی زیادہ انسان کے لیے کھیل بھی ضروری ہے کھیل سے ہوتا یہ ہے بدن کا ایکسرسائز ہو جاتا ہے ہم لوگ بچوں کو جتنا پڑھائی کے لیے ٹارچر کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ کھیل کے لیے بھی کرتے ہیں مائنڈ فری رہتا ہے ایکسرسائز ہوتا ہے بلڈ بدن کا خون دوڑتا ہے اس سے انسان کا طبیعت زیادہ خراب نہیں ہوتا ہے سوستھ رہتے ہیں تو کھیل کھیلنے سے بہت ساری ہمارے ہندوستان کے لوگ کرکٹ میں جاتے ہیں ہاکی میں جاتے ہیں کبڈی میں جاتے ہیں ویسے تو کبڈی ہمارے ہندوستان کا سب سے اہم کھیل ہے ہاکی ہاکی بھی لوگ کھیلتے ہیں بٹ ہمارے بہار میں ہاکی اتنا لوگ نہیں کھیلتے ہیں باہر کھیلتے ہیں تو سب سے ضروری کھیل بھی ضروری جتنا انسان کے لیے پڑھائی ضروری ہے اس سے کئی زیادہ کھیل بھی ضروری ہے بس ہم اتنا کہیں گے کہ سوستھ اپنے شریر کو سوستھ رکھنے کے لیے جتنا ضروری پڑھائی ہے خانا ہے ہوا ہے پانی ہے اس سے کئی زیادہ کھیل بھی ہے بدن کا ایکسرسائز بھی ضروری رہتا ہے اس سے بلڈ انسان کا فری رہتا ہے طبیعت خراب نہیں ہوتا ہے